हेलो हाँ जी कै लीटर का पचहत्तर लीटर का कौन सा कम्पनी का कूलर लेना है वर्लपुल का वर्ल वर्लपुल का लेना है कि बजाज का लेना है कि एल जी का लेना है हाँ आपका आपका मर्ज़ी जो जो कम्पनी का लेना है बताइएगा तभी तो बताएंगे बढ़ियाँ में वर्लपू वर्लपुल का बढ़ियाँ आएगा एल जी का आएगा उसके बाद बजाज का आएगा फिलिप्स का आएगा ब्राण्ड तो बहुत है आपका मर्ज़ी जो सा लेना हो जैसा बजट रहेगा वैसा आपको कूलर देंगे वर्लपुल का पड़ेगा नौ हज़ार पड़ेगा वर्लपुल का पचहत्तर लीटर में हाँ ओह उसका गैरेंटी भी रहेगा गैरेंटी रहेगा साल भर का गैरेंटी रहेगा उसमें हाँ और तब उसमें सबका रेंज सबका रेंज वही सेम है किसी में पाँच सौ कम लगेगा किसी में पाँच सौ ज़्यादा रहेगा रहे अच्छा तो बजाज का पड़ेगा आठ हजार पड़ेगा एल जी का पड़ेगा तिरासी चौड़ासी सौ रुपैया पड़ेगा आ वर्लपुल का नौ हजार के लमसम में पड़ेगा और आपका मर्ज़ी जो सा लेना हो कहाँ के लिए लीजिएगा आपका घर हाँ अच्छा तो होम डिलेवरी चार्ज़ भी अलग से उसमें लग जाएगा आपका जोड़ कर होम डिलेवरी चार्ज़ ल् हाँ कै किलोमीटर का आपका घर चार किलोमीटर मेरे मेरे दुकान से है तो उसका दो सौ रुपैया अलग से लग जाएगा चार्ज़ घर पर होम डिलेवरी का आ ओ तो वर्लपुल का वर्लपुल का ही लेना है आपको वर्लपुल का लेना है तो आपको पड़ जाएगा नौ हज़ार चार सौ चौरानवे सौ आपका डिस्काउन्ट करके हो जाएगा नौ हज़ार में आपको होम डिलेवरी हो जाएगा तो पैसा कैश दीजिएगा हाँ डिस्काउन्ट चा चार सौ रुपैया डिस्काउन्ट हो गया आपका हाँ तब्बो आपकी मर्ज़ी कैश दीजिए कैशलेस दीजिए चाहे ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन दे सकते हैं तो आप हाँ ठीक है ठीक है तो कॉल कीजिएगा लेने के टाइम में